जयपुर ज़िले के अंदर अगर मैं विकास के बारे में बात करूँ तो विकास के नाम पर बहुत ही सकती बढ़ती जा रही है यहाँ जो विकास है वो बोहोत ही धीरे धीरे हो रहा है जैसे कि मैं बात करूँ विकास के नाम पर जयपुर ज़िले के अंदर जगह जगह मैं देखूँ तो कई जगह सड़कें नहीं बनी है कई जगह पानी की सुविधा नहीं है कई जगह और कुछ नहीं है कई जगह है जहाँ पर गंदा पानी है नालियों की सफाई नहीं हो रही है टाइम के ऊपर तो नालियों का जो गंदा पानी है वह बाहर निकल निकल के जा रहा है उससे मच्छर हो रहे हैं मच्छरों से काफी बीमारियाँ फैल रही है और ये एक समाजवादी और पर्यावरण को काफी नुकसान पहुँचाता है और राजनीतिक दलों की बात करूँ तो राजनैतिक जो लोग है जो नेता है वो इन चीज़ों पर काम ही ध्यान देते है जैसे की इलेक्शन का टाइम आता है सरकार बनने का टाइम आता है तब तो वह ध्यान देते हैं और इसके अलावा वह ध्यान नहीं देते हैं और अगर इलेक्शन के टाइम पर ध्यान नहीं दे के जो हमारे सरकार लोग जो नेता लोग है वह बीच में भी अगर ध्यान दे तो यहाँ पर विकास की डोर ओर भी आगे बढ़ जाएगी और यहाँ पर स्वास्थ्य के अंदर भी और जो पर्यावरण दूषित हो रहा है उसमें भी काफी फर्क पड़ेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा